खतखतें नुस्तें परत सोजी मणगणें खीर शेवयो तुजें तें हुमण जावं विसवणाचें ताल्ल्याचें सुंगटांचें कुल्ल्याचें चिली परत तिसऱ्याचें धबधबें आनी सांगटाचें आमटतीक आनी मुगाटी

आमाड्याची चेटणी तोराचें सांसव बिमलांचो रोस आमोड्याचो रोस आमचे त पातोळ्यो सान्नां इडली पुगीचे पोळे

गंवाचे पिठाचे नाल्ल बील घालून वांटून बिटून तें तशे वडे बन्सूय बी तशे बरे आवडटात